हांव शिती आमशेकर हांव गोंयच्यान उलयता हांव चार नोव्हेंबर ह्या दिसाक पुण्याक येवपाचें आसा आमी एकूण पांच लोक पुण्याक येतली आनी दोन दिसां खातीर आमी थंय आसतली आमकां सिंहगड रोडा वयल्याच एका हॉटेलान रावपाचे आसा आनी दोन दिसां खातीर थंय लागाची जी स्थळां आसा तीं आमकां फिरून पळोवपाची आसात त्या दोन दिसां खातीर तुमची गाडी आमकां मेळपाक शकता आनी आमचें फिरून जातकच दोन दिसांनी आमकां व्हरून विमाननगराकय सोडपाचें आसा तर तें सगल्या खातीर तुमची गाडी आमकां मेळपाक शकता काय कितें तें तुमी म्हाका बेगीनांतल्या बेगीन सांगात आतांय सांगल्यार जाता नाजाल्यार ह्याच नंबराचेर शक्य तितले बेगीन तुमी म्हाका फोन करून ती म्हायती दियात